हमारे दादा लोग के टाइम पर पूरे टाइम पर वह रेडियो से ही सब कुछ सुना करते थे उन्हें जैसे कि कुछ भी न्यूज़ सुनना हो कहीं गाना सुनना हो कुछ भी भक्ति गाना कुछ भी सुनना हो तो वे रोडियो से ही सुनते होते थे तो हम उनसे पूछते भी थे दादा जी यह क्या है तो वे बताते थे हमें कि यह रेडियो है इससे हम जगह जगह की बातें सुनते हैं जगह जगह की ख़बरें सुनते हैं गाने सुनते हैं हमें मनोरंजन के लिए जो भी होता है सब कुछ हम उसी से सुनने सुनते दादा लोग बाबा लोग सब लोग एक साथ में बैठ जाते थे और रेडियो को चला के आराम से सुनते थे बैठते थे चाय वाय पीते थे और अब के टाइम में हो गया अब तो बहुत ही चेंज हो गया है पहले से अब में बहुत अन्तर हो गया है अब तो मनोरंजन के लिए टी बी आ गई है मोबाइल आ गया अच्छे अच्छे रेडियो भी आ गए हैं और यही गाने सुनने के लिए होम थियेटर्स इस्पीकर ये सब जो बोलते हैं वह सब कुछ आ गया है अब जो सब लोग टी वी से ज़्यादा तो मोबाइल में ही देखते हैं मोबाइल में हर तरह की चीज़ें आती हैं जो आपकी प्रॉब्लम है जो हमें सुनना है न्यूज़ सब कुछ आती हैं जैसे कि हो गए इंस्टाग्राम हो गए यूट्यूब हो गया ट्विटर हो गया फ़ेसबुक हो गया ये सब आज कल चलने लगी हैं एक ज़माने पर सब बच्चे हमेशा फ़ोन चलाते थे हमारे घर के बच्चे ख़ुद ही कितना भी फ़ोन चलाने के लिए मना करते रहो दिनभर बस यूट्यूब चलाएँगे इंस्टा चलाएँगे सब पर वीडियोज़ गेम यही सब खेलते रहते हैं इसी तरह पहले से ज़्यादा अब में बहुत अन्तर हो गया है अब मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हम महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम फ़ोन में सर्च कर लेते हैं गूगल में देख लेते हैं हमें क्या दिक़्क़त है क्या बनाना है सब कुछ अब दिक सब हम सर्च करते हैं और पहले के ज़माने में होता था दादा बाबा सिर्फ एक ही रेडियो हुआ करते थे उसी से हम सारा कुछ सुनते थे वे जो उन्हें जानकारी ख़बर सुननी होती थी मनोरन गाने सुनने होते थे सब इकट्ठे भी होकर रहते थे पर अब अलग हो गया है सब अपने अपना अब सबके पास एक एक फ़ोन होता है अलग अलग सब अपने फ़ोन में सब देखते हैं सब पहले से बहुत मतलब चेंज हो गया है ज़माना